हेल्ल' ए मा मैगं मैगङाथ' फुलकबियाबो थाजा मुला बेदाराबो थाजा लाइयाबो लाफायाबो थाजासोमोन ए मैगङालाय मोजांसो आंना थाजासो ओमफ्राय है दाखालिफोरनिया गैया गारनाय जाबाय ओमफ्राय जानायबो जाबाय ओमफ्राय दा गोदान लाखिनायसो दहायसो लाखिनाय आयु नोंबा सोरनि लाखो आंनिथ' नङामोन बेयो ए होनबालाय थाब लांनोबो हागौ माबा मा होनो सोरबाया बबावबबा थानोबो हागौमोन आंबोथ' सिङाव बिजिरनानै नायबायथायाखैमोनना ओरैनोलाय

अह' नङा आंना लकेल गावलिया होफैनायसो आंना दिनैनिसो दिनैनिसो आंना फुङाव होफैनाय दायो मुस्लिमनिखौ आं लाखाथारा बिसोरनिया माने बेला मोनसेयावनो ग्रेब सेवनानै थायोबा जोंहाबो फाननो दिग्दार जायो जाजाया फाननो दिसटार्ब जायो जोंहाबो ओंखायनो आङो ओंखायनो आं बिसोरनि मैगंखौ बाया मोजां मोजांसो ओरैनोलाय गाज्रि नंखाया दिनैसो लाखिनाय होनबालाय नायफै नायफै माखौ लायो सब दं इसे इसे लाजोबो आङो

दे दङ दे नायनानै लाफै माखौ नांगौ इसे इसे इसे लाबोजोबो आङो थाजा थाजा लाबोजोबो

अ दे होनबालाय लांनो हागोन दे नायनानै लां है बान्दा कबिया बिस थाखा बिस थाखा फुलकबि बिस थाखा बिस थाखायानो आयु हागोनना आं बिदिबा मा दे दे दे नोंनोनो माबायैनो हरनांसिगोन आरो आङो दे लानो हागोन दे दे लांनो हागोन दे दा फैबानो जाबाय दे होनबालाय दे दोनदो दे औ दे अ अ